जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै आं एथ'खौ बुंगोन माने जुनारखौ जोङो फिसियो जुनार फिसिनोबो जोबोद मोजां मोनो आरो जुनारानो जाहैबाय जोंहा मोसौ मैसो दाउ अमा फारौ बा सैमा आरो मावजि बै माखासे जुनारनिफ्रायनो जोङो माखासे जोबोद गोनांथार उपादानखौ जों मोननो हायो आरो बे मोसौ मोसाखौ आङो आबाद खालामनो जोबोद मोजां मोनो जिहेथु बिसोरो जोंनि जिउमाखौ खांग्रा होननानै जों बुजिनो हायो आरो आङो बेखौ ऐनेकि बुजिनो हायो जे आंनि न'खरखौ बा जोंनि न'खरखौ फिसा फिसौखौ बै जुनार माखासेयानो बा मोसौ मोसा दाउ अमा फारौ बायदिसिना बेफोर बेसादफ्रानो जोंनि न'खरखौ माखासे समाव खांबोयो आरो जिहेतु मोजांथार मोसौखौ आं सिनायो जे बबे बायदि मोसौआ माबादि जागोन आरो बबेबादि मोसौआ गाइखेर होगोन बा बबेबायदि मोसौआ देरगोन बा देरा आरो गाइखेरखौ बबेबायदि मोसौआ होगोन बा होआ आं बेखौ एसेब्लाबो मोजाङैनो सिनायो दा जेरै मोसौ गाया जिहेतु आङो नंथारगौ बायदि खोथाखौ आं बुंलांगोन माने मोसौ गायनाय बेलायाव जे मोसौ गायआ उन्दैनिफ्रायनो उथुमै थायोब्ला उदैआव उथुमै थायोब्ला बे मोसौ गायआ देरनानै फिसा जायोब्ला मोजां गाइखेर होनो हायो आरो बे मोसौखौ जोबोद जोथोनै लाखियोब्ला बिनि उपादानखौ गाव मिथिलांनो हागोन जिहेथु फुरा उदै बुंजासे जुदि जाहोनो हायोब्ला बिनि गाइखेरा दिनै पवासे होयोब्ला गाबोन देर पवा जागोन दा देर पवानि उनाव आदा केजिबो जानो हागौ दा नोंनि जाहोनाय आरो आबाद जोथोननि सायाव सोनारनानै थायो मोसौखौ बे समाव सिनायनो हायो बबेबायदि मोसौआ माबायदि जालांगोन बेखौ मोजाङैनो आं सिनायो

मोसौ मोसा लानानै न'खर खांनाय रायजो जानाय फिसा फिसौ खांनाय फेदेरनाय फोरोंनाय गाननाय जोमनाय फारसेथिं जोबोद मोजां बिसोरो माबा होयो आरोकि उपादान होयो आङो बेनिखायनो जुनारफोरखौ लानानै फिसिनो जोबोद मोजां मोनो आरो बेसोरखौ जोबोरैनो मोजाङैनो आङो जोथोन लायो आरो बेसोरखौ जोथोन लानायानो जोंनि मानसि माहारिनि गोनांथार हाबा आं बेखौ साननानै लायो आरोकि दा माखासे समाव बुंनो थाङोब्ला जिहेतु आंहा दिनै गिदिरथार अलखदाव गोलैनायनि गेजेरजों थाखा फैसा रांखावरि जेबो उपाय गैथारियाव मासे मोसौ फानबाय आङो बे फाननानै मोननाय फैसाजोंनो आंनि गाज्रिथार अलखदाव गोलैनाय जिउमाखौ बिजोंनो माखासे समाव बा डक्ट'रनाव बा अजानाव मुलि आरि बायदिसिना लायनानै जाफैनानै आं बेजोंनो उपखार खालामनानै लानो हायो आरो दा बेनिखायनो जोङो मोसौ मोसा दाउ अमा फारौ बायदिसिना जुनारफोरखौ लानो गोनांथार जायो आरो माखासे समाव जोंनि रायजो जानायनि बेलायाव बा न'खर खांनायनि बेलायाव सैमा आरो मावजि बे मोननै बस्तुखौबो जोंनो गोनांथार जायो मावजिखौ मानि गोनाङाव नांगौ जोंहा दिनै फोथाराव माइ गायबाय मुथासे मोनबोबाय बेखौनो जोङो बस्थायाव नायबा बाख्रियाव दोनबाय जोबोद अयथासार खालामबाय जेन'बालाय एन्जरा बेफोरखौ होस्रांनायनि थाखाय राहा मोनो दा मावजिया बेफोरखौ होस्रांनानै माइनि अयथासारखौ गोजान खालामो माखासे मोनसेया जाहैबाय सैमाया जोंनि रायजो जानाय बेलायाव बबेबा समाव सोरबा फैयोब्ला गाज्रि मानसि फैयो बा मोजां मानसि फैयो बेवहाय जोङो मिथिनो मोनो सैमाया भौ भौ होननानै सोंनायाव जों खबर मोनो बा मिथिनो मोनो मानसि फैदों नायबा माबा मोनसे जुनार फैदों बे सैमा सोंनाय आवासाव जों सिनायनो हायो दा ओंखायनो जोङो मोनफ्रामबो बिथिंजों जुनारफोरखौ फिसिनो गोनांथार आरो फिसिनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां न'खर खांनायाव बा गावनि जिउखौ खांनायाव दा बेनो आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय